जॾहिं मां नन्ढो हुयमि त मां पंहिंजी ड्रॉईंग पंहिंजे टीचर सां सिखी

थोरे ॾींहं खां पोइ मां पाणई ड्रॉईंग करणु लॻियुसि त मां कम्प्यूटर ते जेका बि फोटो ईंदी हुई उन ते पंहिंजी वाईट शीट खे रखी करे उन जी अकृतीअ खे ॾिसी करे उन ते पेंसिल सां आऊट लाईन ठाहींदो हुयुमि पोइ उन खां पोइ कलर जेका बि मूंखे वणंदा हुया मां भरदो हुयुमि धीरे धीरे करे मां यूट्यूब ऐं कम्प्यूटर शोशल मीडिया सां थोरी घणी मां सिखी आहे ऐं अॼु मां ठीकु ठाकु ड्रॉईंग कंदो आहियां